भारतीय राजकारण आनी राजकीय पक्ष बरे आसा आमचे सांबाळ करता आनी भारतीय लोकशाये बद्दल सांगपाक म्हळ्ळ्यार ते जाण्टेल्याक आनी गरीब लोकां स्कीम आसा ते दवरल्या आनी बायलां खातीर गृह आदार आसा आनी नापसंद म्हळ्ळ्यार अशें कांय ना आनी आवडतो राजकीय नेता नरेंद्र मोदी आनी ताका मेळटगीर म्हाका हें विचारपाक जाय की आमचे देशा खातीर मुखार किदें प्लॅन्स आसात